फोणें जिल्ल्यांतल्यो मुखेल सांस्कृतीक आनी समाजीक परंपरा खंयच्यो भास धर्म चालरिती आचार लोक वेगळे वेगळे धर्मीक कशें आपणायता परकी मनशाक परंपरा आनी संस्कृताय कशें वर्णन करतले